हलो हलो हा म हा मां तव्हांजी ग्राहक शालू आसनानी थी ॻाल्हायां खीर हा मूंखे खीरु खपे खीर ला च मूंखे हफ़्ते खनि जो मुंहिंजे घर में कुझु फ़क्शन आहे हफ़्ते खनि जो ॾेई छॾियो हा हफ़्ते खनि जो खपे भई जीअं प्रोग्राम आहे त जीअं ॿ टे किलो हिकिड़े ॾींह वरी हिक ॾहीअ लाइ ॿिए ॾींह जो ऐं हिकिड़े ॾींह ॿ ॿ किलो ॿियो टे किलो मतिलबु हफ़्ते खनि जे हिसाब सां खीर तव्हां अठ ॾह किलो ॾेई छॾियो अच्छा अच्छा ईंअ हा मां तव्हां ॿुधायांवती लिखो ॿुधो पहिरियें ॾींह ते ॿ किलो वरी ॿिए ॾींह ते ॾेढ किलो वरी टे ॾींह ते ॾे ॾेढ किलो हा त घणो थी वियो ॿ किलो ॾेढ ॾेढ किलो पंज किलो थी वियो हा वरी चौथे ॾींह ते वरी किलो ॾेढ लिखी छॾ ॾेढ किलो हा ऐं पंजे ॾींह ते बि किलो व हा वरी पिस हा पिस जे लाइ पिस भी ॾेई छॾियो ऐं थोरी ऐं वरी ॾही वही लाइ बि खीर हुजेव त इहे मतिलबु ॾी ॾही सुठी हुजेव त ॾही ॾियो न त वरी मूंखे खीर ई ॾिजो त मां हुनमां ॼमाइ वठंदमि अच्छा एडवांस पेमेंट अच्छा अच्छा भली ठीकु आहे अगरि मूंखे पर सही खीर सही खपे टाइम ते खपे भली एडवांस पेमेंट मां ॾींदमि पर खीर सुठो हुजे हा न भई मां हुनखे महिमान असांजे घर में ईंदा त वरी कोई शिकाइतु न अचे खीर में चयऊं ह ऐं टाइम सां पहुची वञे भई हा टाइम सां पहुची वञे

हा न ऐं छोकी फ़क्शन त असांजे घर में कोई प्रोग्राम आहिनि फ़क्शन त हुनमें लगंदो आहे न महिमान नाराज़ न थियनि त वरी खीर बि पूरो जेको सुठो हुजेव भले पंजाहं वारो हुजे घटि न हुजे भले पंजाह वारो सुठो हुजे न भई मेह प्रो घर में फंक्शन आहे त सुठे सां सुठो ई खीर खपंदो न भई हल्को खीर हलंदो न हा चांहि वा कंहिंमें सभिनी में हलंदो अचे सभिनी में हा हा हुनजो कोई चिंता न आहे भाई हा हा हा उहो हा पहिंजे हिसाब सां करे छॾिजो हा हा वठिजो न हुनजी चिंता न कयो मां तव्हांखे एडवांस पेमेंट ॾींदी बाकी कोई शइ में शिकाइतु न अचे खीर में भई असांखे मेह घर में प्रोग्राम आहे त हुनमें भई कुझु चए हा भई हल्को खीर आहे या छा सही न मतिलबु हे शइ में त चाहे बि चाहे ॾहीअ में बि अगरि ॾही सुठी आहे त ॾही बि सुठी हुजे भली ठहियलु हुजे ॾियो त ठीकु आहे न त असां ॾही मां ॼमाइ वठंदा अच्छा ईअं ॾियो त अथऊं सुठो आहे ह अच्छा अच्छा सुठी ॻाल्हि आहे न हा ॿियो त अथऊं असां भई ॿिए कंहिंखे ॿुधाइ सघूं न तव्हांजी तारीफ़ करे सघूं की असांजे घर में भई ठीकु आहे ठीकु आहे ॿियो सभु बढ़ि हा हा हा ठीकु हा ठीकु